जोंनि बे ओनसोलनि ड'क्टर्स नार्सफोरनि सोमोन्दै

बुंनो सान्दों नाथाय जोंनि खाथिनि जा मेडिकेल दङ बे मेडिकेलफोराव जों देहानि थाखाय माब्लाबाफोर असुग बिसुग जानायनि थाखाय थांनांगौ जायो नाथाय थांनानै जोङो ड'क्टरनाव खोथाना लाहैबाय ड'क्टरा जेनेबा नायनानै मुलिखो लिरनानै होबाय नाथाय ड'क्टर खानायाव मुलि थानायखो होनो नायगिरा बांसिन बायनानैसो जानांगौ एबा बिजि लाजाहैनांगौ जि फाहामसालि ड'क्टरखाना बेयाव नायजानायाव जोङो नांगौबायदि मुलि बिजि मोना गुबुनाव थांनानैसो आरो जों बायनांगौ बिजि हैजानांगौ लोगोसे आरो एसे एनै असुग खम असुग जानायफोरखोसो मेडिकेलाव लाखिनानै नायनो नागिरो एसे गोबांद्राय बेरामब्लाथ' लोगो लोगो गुबुन जायगायाव दैथायहरो नाथाय बि दैथायहरनाय जायगायाव थांनानै नायजाहैनांगौ जायो इयाव लोगोसे गुबुनाव आरो खोथा हरब्ला बोलाय रांनि आंखालब्ला रां गैयाब्ला बेरामखौ बोरै गोजानाव नायनो थांनो हायो बेनिखायनो खाथियावनो थानानै हामब्लाबो हामाब्लाबो रां गैयानालाय निजेनि देहाखौ हामनो थाखाय नायजाबाय थानांगौ जायो गुबुनाव थांनो हायोब्लाथ' गिदिद गिदिद मेडिकेलाव थांनो हायोब्लाथ' एसे एनै जखमफोरा मोजां जानानै फैयो नाथाय रांनि थाखाय थांनो हायाब्ला देहाखो फाहामनो सानबालाय मबाव फाहामनो हानो बे जाबाय रांनि सायावसो बेरामा जियानो जाया मानो बेराम जानायखौ जों रांनि थाखाय गुबुनाव थांनानै निजेनि देहाखौ जेरै साब सिखन खालामना लाना बा फैनांगौ खरसा खालामनानै नायजाना फैनांगौ बेखिनिनि थाखाय जोंना एसे उसुबिदा जायो मानो होमब्ला बे रांनि आंखालनि सुबुंफ्रा